असांजे भारत में ॾाढी सुठी तरीक़े जो अ इहो प्रसिद्ध नृत्य जूं आहिनि ॾाढी सारियूं शैलियूं उन्हनि मां कुची पुड़ी कथक कथक कली मोहिनी अटम अहिड़ी ॾाढी ॾाढी शयूं आहिनि जीअं असांजी कची पुड़ी आहे उहा दक्षिण पुरी तट जी आहे असांजो कथक आहे उहो पु उत्तर भारत जी जी हुन में रीक अदा कई वेंदी आहे ऐं असांजी कथक कली ऐं मोहिनी अटम आहे हुअ दक्षिण पश्चिम तट जे पार जे अ क प्रसिद्ध असां जूं प हिन मूंखे नृत्य जूं शैलियूं आहिनि इन खां अलावा असांजे अ कुची पुड़ीअ में यामिनी कृष्नानी जेके आहिनि ऐं असांजा शोभा नाइडू आहिनि उहे ॾाढा सा प्रसिद्ध असांजा शैलीअ जा अ नृत्य अंगना आहिनि हिन खां अलावा कथक में असांजे ब्रिजू महाराज जी आहिनि ऐं सितारा देवी आहिनि जिन जे असांजो ॾाढो प्रसिद्ध नालो आहे ऐं हुन जे ई अ शैलीअ जे अंदरि अहिड़ा ॾाढा ई स्टूडंट ऐं एतिरा ॾाढा ई हिननि जा शागिर्द अॼु ॾाढी सक्षम तरीक़े सां हुननि जा क जेकी क्लासिस हली रहिया आहिनि ऐं जंहिंमें ॾाढा सक्षम अॻिते वधी रहिया आहिनि असांजे भारत जो नालो रोशन करे रहिया आहिनि अॼु हिन जी अन पूरे ज देश में ऐं हिन खां अलावा इअं ॿाहिरि जे देशनि में बि असांजी हिननि नृत्य शैलियुनि जो ॾाढो ई नालो प्रसिद्ध थी रहियो आहे हिननि नृत्य अंगनाउनि जे करे